डि डिजीटल कला हिकु ॾाढी सुठी शइ आहे असां घरु वेठे पाण बि सिखूं था ऐं ॿारनि खे बि सिखायूं था की घरु वेठे असांखे ॿारनि खे उन थोरो वधीक उत्साह वधंदो आहे ऐं वेठे वेठे घर में ॿारनि खे डिजीटल कला में मनु लॻंदो आहे ॾिसी करे टीवी मां बि ॿार चवंदा आहिनि की ॾाढो सुठो लॻे थो असांखे ॿार ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं इन में असांजो समय जी बि बचति थी वेंदी आहे समय बि असांजो घटि ख़र्चु थींदो आहे ऐं पाण बि ख़ुशि थींदा आहियूं घरु वेठे सभु कम थी वेंदो आहे ॿार बि ख़ुशि थींदा आहिनि और उन खे असां डीअ कला डी डिजीटल कला सिखाईंदा आहियूं असां ॿारनि खे बि ऐं ॿार बि ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं असांजो बि समय जी बचति थी वेंदी आहे असांजो